शेयर मार्केटाचे हांवे आजून तितून वचोंक ना कित्याक हे शेयर मार्केट जे आसा ती मातशे रिस्की आहा जरी तर एका प्रोडाक्टान जरी तर तुयेन पयशे आयले जाल्यार तो प्रोडाक्ट जोरान खोपोंक जाय आनी तो जरी तर खॉपना जाल्यार तुजे शहरान घातलेले पयशे वयर वाडना जाल्यार ते देंव पय शकताय ते पासत हांवेन शहरान पयशे घालूंक ना किद्याक हें रिस्क आनी हे रिस्कान थंय तर जोण्याकल्या कडेन सुबेज पयशे आसोत जाल्यारूय घालपाचे जरी तर प्रोडाक्ट बरें जोरान चालू हा तितून पयशे घालूंक वोडलेशे उरचो कांय ना होय